हॅलो तूं भाजीकान्न न्हय दोन दीस जाले आयली ना कितें जालें आं आज भाजी कसली आसा कालची बी न्हय नी आयची न्हय आं म्हाका दोन घोंसाळीं दोन चिबडां कितें आस तें दोन दोन दवर कशें कशें पडटा तें म्हाका सगळें आनी घोसाळीं शंबरा कितलीं आं आनी वांयगी वांट्याक कितलीं आसा तर आं

कमी कांय ना हांव इतले घेत म्हूण मातशें कमी करपाक नाका आतां

बरें आं मागीर तूं येतली फाल्यां बी हय धाडून दिल्यार जाता आं तिचें कडेन धाडून दिता तिचे कडेन दितां पयशे

हय अय कितले जातले टोटल हां बरें बरें